भैया आप ने जो वाहन भेजा है वो बहुत ख़राब है उसकी सीट फटी हुई है कार के अंदर गंदगी फैली हुई है होरन ठीक से काम नहीं कर रहा है बिल्कुल ख़राब स्थिति में है हाँ अंदर काफ़ी गंदगी है और उसमें बदबू भी आ रही है तो भैया ऐसी गाड़ियाँ आप क्यों भेजते हो जो साफ नहीं है फटी हुई हैं सीटें मतलब बैठने में भी हैं न ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे कपड़े ख़राब हो जाएँगे बैठ जाऊँगा तो सीट फटी हुई है बताइए सीट गीली हो रही है फटी हुई है गंदी है और उसपे पता नहीं क्या फैला हुआ है न साफ़ है न सुथरी है उसमें गंदगी इतनी फैली हुई है जबकी गंदगी तो सफाई हो सकती है न गंदगी की तो तो आप उसको सही करवाइये हाँ उसको ठीक करवाइये पहले तब भेजिए